हलो भैया नमस्ते भैया जी मेरे को कुछ सामान चाहिए था ये पेन कोपी और प्रिंटिंग मसीन पेपर टैप कलर्स ये है आप के पास थोड़ा सा रेट का ये प्राइस की जानकारी चाहिए था

सामान लगभग बारह बारह पैकेट चाहिए मेरे को और ये पेज़ का पेज के कार्टून चाहिए आप आप नोट कर लीजिए हाँ लिख लिख हाँ लिखिए पाँच बारह पैकिट पेन और रिबन टेप चाहिए एक दर्जन टैप जी चिपकाने वाले सेलोटेप वो कैंची बारह दर्जन और ये पेंटिंग पेपर के कार्टून ए फोर साइज़ के हाँ जी मेरे को पिचहत्तर पचहत्तर ये सब में चाहिए पचहत्तर पचहत्तर हाँ तो आप आप के पास कौन सा है मेरे को रेट बताएंगे ज़रा सा कार्टून का

हाँ जी आप रिक्वायर रेट बता दो मेरे को तो मैं फिर ऑर्डर कर दूँ इसमें सब से अच्छा कौन से का है ठीक है तो वो करा दीजिए आप ठीक और बाक़ी जो होगा तो मैं आपको फिर फ़ोन लगा के बताता हूँ